میں نے زندگی میں ہمیشہ ایک بات سیکھی کہ ہمیشہ انسان سچ بولے اور سچ کو سچ بول کر چاہے انسان ہمیشہ ایک ایک چیز نوٹ کیا کہ انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو کبھی صحیح نہیں ہوتا اور اگر سچ بولتا ہے سچ میں اگرچہ نقصان ہوتا ہے لیکن وہ چیز صحیح ہوتی ہے اور سچ بولنے سے بہت سی پریشانیوں کا حل ہوتا ہے اور ہمیشہ ایک چیز سیکھی کہ بڑوں کی عزت کرو خواہ وہ بڑا کوئی بھی ہو ہمارے بہن بھائی ہوں ہمارے ماں باپ ہوں ہمارے چا چچا تایا ہوں بڑے ہر بڑے کی عزت کرو اور چھوٹے کو شفقت کرو چھوٹوں سے رحم دلی سے بات کرو کسی انجان پر ایک دم بھروسہ مت کرو کیونکہ انجان آدمی انجان ہوتا ہے انجان پہ بنا ایک دم سے انسان انجان انسان پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ایک دم سے اس پہ بھروسہ کر کے ہر بات یا کوئی بھی بات بتانی چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے کیونکہ سچ بولنے سے ہی انسان ہمیشہ صحیح رہتا ہے اور سچ بولنے والوں کو ہی لوگ پسند کرتے ہیں